मां जूनागढ़ शहर में रहंदी आहियां त असांजी जूनागढ़ में घुमण जूं काफ़ी जॻहियूं सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि उन्हनि मां हिक त आहे गिरनार भऊनाथ उपरकोट जीअं त गिरनार में रोप वे आहे उन में वेही करे असां वेंदा आहियूं गिरनार मथे त अंबा जी अंबे माता जो मंदरु आहे अंबा जी ताईं रोप वे लॻल आहे उन खां पोइ ॾाका आहिनि चढ़ण जा दत्तात्रेय ताईं त असां अंबा जी ताईं रोप वे में वेही करे वेंदा आहियूं ऐं पोइ अॻियां वरी ॾाका चढ़ी करे दत्तात्रेय ते दर्शन करण बि वेंदा आहियूं ऐं इहो गिरनार ते जॾहिं बि वेंदा आहियूं त उन में सियारे जी मौसम मौसम में वञणु खपे जीअं त भई नवंम्बर डिसंबर जनवरी फरवरी इन्हनि महिननि में चढ़ाई करणु खपे छो त गर्मियुनि में असां मथे वेंदासीं त मथे पाणीअ जी सुविधा कोन्हे ऐं उस बि ॾाढी लॻंदी इन करे कोन चढ़ाई करे सघंदासीं इन करे गिरनार ते थधी मौसम में ई वञणु खपे ऐं उतां जो वियू जेको आहे ॾाढो मस्तु आहे गिरीनरी हूंदी आहे चारों तरफ ऐं ईअं बादल लॻा पिया हूंदा आहिनि बादलनि खे पाण हथु लॻाए सघंदा आहियूं ऐं भई ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उते फोटू खीचण जी बि ॾाढी मज़ा ईंदी आहे उन खां पोइ उपरकोट बि आहे उपरकोट पुरानो किलो आहे पंहिंजे एतिहासिक किलो आहे उते बि अगरि घुमणु वेंदा आहियूं